دلی کا خبر رسا میڈیا کاروبار اور اقتصادیات سے متعلق مسائل کا احاطہ کئی اندازوں میں کرتا ہے مارکیٹ اپڈیٹس اسٹاک مارکیٹ روپے کی قیمت مہنگائی در بیاز دروں میں بدلاؤ جیسی روزانہ کی اکنامک خبریں آتی ہیں